जी हाँ हिंदी मैंने अपने माता पिता से और अपने टीचरों से सीखी है जैसे वो बोला करते थे वैसे ही हम ने बोलना सीख लिया और हिंदी भाषा बोलने से जो हमारे भाव होते हैं और जो हमारे मतलब बोलने का एक्शन होता है तो कई लोग ऐक्शन से समझ जाते हैं लेकिन जो हिंदी भाषा ऐसी है कि इससे कोई भी लोग इज़ीली समझ जाता है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं और क्या हम कहना चाह रहे हैं और ये भाषा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके रिलेटेड ही जो बाक़ी के राज्य हैं या फिर शहर हैं वो हम को कनेक्ट कर पाते हैं और ज़्यादातर जगहों पर हिंदी ही बोली जाती है जिस के कारण मुझे हिंदी ज़्यादा पसंद है और हिंदी बोलने का और सीखने का अनुभव मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ जब मैं बचपन में छोटा था वैसे सभी छोटे होते हैं पर मेरी जो मम्मी है मेरे जो घरवाले लोग हैं उन्होंने मुझे बोलना सिखाया कि और जो हम बात करते हैं या फिर वो हम से बात करते हैं उनको सुन सुन कर मैं अपने आप को सीखा कि ये क्या बोल रहे हैं यार और किस तरीक़े से बोल रहे हैं तो जब मैं पता लगा पाया कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है और हिंदी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस में जो कविताएँ होती है इस में जो शायरी होती है या फिर मुशायरे होते हैं इसके थ्रू और भी ज़्यादा उस में चार चाँद लग जाते हैं इस लिए ये मुझे ज़्यादा पसंद है